अगर पसंदीदा शैली दी गल्ल करचै ते मी भारतीय इंडियन क्लासीकल संगीत बड़ा पसंद ऐ शास्त्री संगीत जिसी आखदे न ओह्दा इक कारण ऐ कि बाकी शैली ऐ जेह्ड़ी होंदियां न सारी मुशकल गै होंदियां न लेकिन अगर अस एह्दे कन्नै कम्पेयर करचै न बाकी शैलियें गी ते एह् थोह्ड़ी जादा मुश्कल ऐ जां में आक्खी सकना कि एह् इक तरह दी तप्पसेआ ऐ जिसलै में सिक्खना शुरू कीता ते मेरे गुरु ने मिगी इक गल्ल दस्सी कि जे तूं म्यूजिक च कम्म करना ऐ सभनें शा पैह्ला तेरा जेह्ड़ा कम्म होग तूं सवेरै पंज बजे उट्ठियै रेयाज करना इक इंसटूमैट होंदा ऐ तानपुरा क्लासीकल च उसी लाइयै ओह्दे च बी दो दो तरीके दे आंदे न इक आंदा ऐ मैनुअल इक इलैक्ट्रानिक ते इलैक्ट्रानिक मेरे कोल हआ उसी बजाने दी जरूरत निं पौंदी ओह्दे च बस बटन गै होंदे न ओह् अपने आप गै चली पौना उसी आन करियै में रेयाज करदा हा सवेरै ते अज्ज बी करना होन्नां जरूरी निं ऐ सवेरै पंज बजे अट्ठ बी बज्जी जंदे कदें कदें लेकिन करना होन्नां उसी दिल कन्नै करना मन लाइयै करना होन्नां एह्दे कन्नै केह् होंदा कि जेह्ड़ी तुंदी प्रग्रैस ऐ न अगर तुस घट्ट रेआज करगे प्रग्रैस बेशक नेईं होग लेकिन जेस लैवल उप्पर तुस ओ ओह्दे उप्पर रुकी जाह्गे खल्ल निं आह्गे तुस एह् इक गरैंटी ऐ इसलिए इस करियै रेयाज करना बड़ा जरूरी ऐ इक चीज इक टर्म होर होंदी एह्दे च वाइस कल्चर जिसलै अस रेयाज करने आं असेंगी पंछान होंदी अपने गले दी साढ़ा गला किस तरीके दी गायकी करी सकदा ऐ तुसेंगी अपने गले दा कल्चर पता लगदा ऐ किस तरीके दी गायकी तुस करी सकदे ओ किस तरीके दा तुं'दा गला ऐ किन्ना रेयाज तुसेंगी चाहिदा होर किन्ना टाइम तुसेंगी लग्गग ओह् तुस आपै निं डिसाइड करी सकदे ओह् डिसाइड करग तुंदा गुरु जि'यां जि'यां ओह् तुसेंगी दस्सग कि'यां रेयाज करना ऐ इस चीज गी चेंज करना ऐ जां इसी होर बैटर करना ऐ उ'यां उ'यां तुसेंगी करदे रौह्ना ऐ क्योंकी जि'यां अगर तुसेंगी अगड़े बधना ऐ क्लासिकल च गायकी च ते गुरु दी गल्ल ते मनन्नी गै पौनी ऐ

ते ओह्दे कन्नै कन्नै इंसट्रूमैंट दी गल्ल करां ते मैं गिटार बी बजानां होन्नां गिटार बड़ा पसंद ऐ ते ओह्दे कन्नै मिं प्यानो बजाना बड़ा पसंद ऐ मेरा बचपन कोला गै शौक हा गाने दा घर बैठे दा होंदा हा ते इ'यां गै डैडी होरें रेडियो आन करना ते ओह्दे कन्नै में गाना शुरू करी ओड़ना जिसलै मैं कोई अट्ठ नौ ब'रें दा हा ते ओह्दे मेरे घर मेरी मम्मी होर न जेह्ड़ी ओह् बी गांदियां न अपने टैम उप्पर गांदियां हियां ओह् मेरी जेह्ड़ी सिस्टर ओह् बी गांदी ऐ ओह्दा अस आक्खी सकने कि इक जेह्ड़ा इम्पैक्ट होंदा न घरआह्लें दा ओह् बच्चे उप्पर पौंदा गै पौंदा ऐ ते ओह् इयो इक इम्पैक्ट हा जेह्ड़ा मेरे उप्पर बी इक छाप पेई मेरे उप्पर बी उंदी ते अज्ज ऐज ए प्रोफैशनल ते निं में आखदा लेकिन इस कला गी ऐटलीसट जिंदा रखने आस्तै मैं रेयाज करना होन्नां इक बड़ी खुशी लभदी ऐ इक इक चीज मैं होर आखना चाह्गा कि इक परम्परा ही क्लासीकल च गुरु शिश्य परम्परा ते असें प्रापर ते निं उस तरीके कन्नै सिक्खेआ लेकिन उसी इक तरीके कन्नै असें छड्डेआ बी नेईं मैं अपने गुरू दे घर जंदा हा पैह्ले हप्ता हप्ता रौंह्दा बी हा उंदे घर ते कम्म बी कीता रूट्टी आपै बनानी मेरे गुरू होर ओह् बी मी रुट्टी बनाइयै कदें कदें खलांदे हे ते बड़ा इ'यां इक पेरैंट आह्ली फील आंदी ही मी जियां मेरा कोई कोई पेरैंटस न मेरे मी बनाइयै खला दे न ते मैं बी उन्नी गै कोशिश करदा हा कि मैं उन्नी गै सेवा उंदी करां ते इसी तरीके कन्नै में उनें उंदे कोला सिक्खेआ अज्ज बी मिलदे न उंदा आदर सत सत्कार करने आं अस मता सारा उंदे कन्नै गल्ल करने आं बड़ी शैल तरीके कन्नै ते बड़ा चंगा लगदा ऐ ते ओह् बी ठीक रौह्न ते गायकी दी अगर में गल्ल करां ते गायकी बड़ी जरूरी ऐ जरूरी निं ऐ गायकी लेकिन कोई न कोई आर्ट जेह्ड़ा होना बड़ा जरूरी ऐ जिंदगी च क्योंकी एह् जिसलै इंसान कल्ला होंदा न ते इक आर्ट ई ऐ जेह्ड़ा कोई टैंशन हो ते इक आर्ट ऐ जेह्ड़ा उसी बचाई सकदा ऐ